जेह्ड़ी अस रील बनांदे ते कन्नै स्टोरी पांदे ओह् अस कैमरे कन्नै नेईं पांदे अस अपने सिंपल फोन सिंपल फोन दा उपयोग करदे न अस अपने कैमरे दा अस्स कैमरे कन्नै वीडियो नेईं बनांदे कैमरे कन्ने ओह् लोग बड्डे बड्डे लोग वीडियो बनांदे जि'ने शूट करना होंदा बाह्र जंदे जेह्ड़े लोग शूट करने गी और जेह्ड़ा फोटो और रील बिच एह् अलग चीज ऐ एह् अलग चीज ऐ कि जेह्ड़ा फोटो ऐ अस उसी फोटो गी सिर्फ खिच्ची सकदे ते खिच्चियै अस ओह्दे बिच गाना पाई सकदे ते फ्ही अस उसी रील गी पाई सकदे ते नेईं ते फोटू साढ़ा इ'यां गै रौंह्दा नार्मल रौंह्दा ते जेह्ड़ा साढ़ा रील ऐ अस ओह् अपने मन पसंद दा कोई बी वीडियो जां गाना लेइयै अस उसी बनाई सकदे रील गी शैल रील बनाइयै अच्छी तरह् कन्नै शैल रील बनाइयै अस उसी पोस्ट करी सकदे पोस्ट स्टोरी पाई सकदे ते रील दे फोटू बिच एह् अलग चीज ऐ जेह्ड़ा कैमरा ते कैमरा अस यूज़ नेईं करदे न अस अपने सिंपल फोन कन्नै कै अस अपनियां वीडियो बनांदे ते कन्नै अस अपनियां स्टोरियां पांदे ते अपने फोटो खिचदे ते जेह्ड़े बड्डे बड्डे लोग होंदे बड्डे बड्डे लोग शूट करने गल्लां कैमरा यूज कैमरा कैमरा दा यूज करदे कैमरे कन्नै शूट करदे पर अस नार्मल अपने फोन कन्नै गै शूट करदे ते बड्डे बड्डे लोग जि'यां रील रील होंदे ओह् काफी अच्छे फोने कन्नै शूट करदे ते कन्नै अच्छे तरीके कन्नै स्टोरियां पांदे जां किश बी करदे ते रील बिच रील अस नार्मल रील इ'यै बनाई सकदे कि अस रील दा आडियो लेइयै अच्छी आडियो लेइयै जेह्की साढ़ी पसंद दी आडियो ऐ अस उसी आडियो गी लेइयै ते अस अपनी मनपसंद दी कोई बी बनाई सकदे जेह्ड़ी पिक्चर ऐ जिं'दी अस अपनी फोटो खिच्चदे फोटो सिर्फ अस अपनी इक बारी खिच्चगे जां डिलीट करी सकदे जां फी जेह्ड़ा फोटो खिच्चगे ते उसी अस फोटो गी बिच गाना पाइयै इंस्टा पर जाइयै गाना पाई सकदे जां उसी वीडियो गी फ्ही अपलोड़ करी सकदे नेईं ते अस फोटो और कैमरे दे फोटो और रील बिच बड़ा गै फर्क ऐ ते अस अपनी जेह्ड़ी शूट करदे ऐ किश बी चीज ते ओह् अस अपने कैमरे कन्नै शूट नेईं करदे न अस अपने सिंपल फोन कन्नै ही यूज करदे अगर असें कुतै अगर केईं बारी ते साढ़े कोल फोन बी निं होंदा जिस कारण अस फोटो क्लिक बी निं करी सकदे ते जे अगर असें कुतै बाह्र जाना होऐ ते अस अपने फोन कन्नै गै फोटो क्लिक करदे अपनी फैमिली दे जिं'दे बी ऐन सारें दे फोटो अस अपने नार्मल फोन कन्नै क्लिक करदे ते कैमरा कैमरा जेह्ड़े बड्डे लोग होंदे जां जेह्ड़े फोटोग्राफर होंदे उं'दे कोल कैमरा होंदा जां फिर कोई अमीर होऐ जेह्ड़े लोग उं'दे कोल गै कैमरा पाया जंदा ओह् उस कैमरे कन्नै रील शूट करदे ते रील दे बारे रील रील दे बारे जेह्ड़े लोग न रील दे बारे काफी हून रील दे उप्पर गै लोग काफी जैदा मश्हूर होए दे न के लोग बड़े बड्डे बड्डे मश्हूर होइयै एह्दे चा यू टयूब चैनल खोह्लदे बड़ा किश करदे पर नार्मली जेह्ड़े लोग न ओह् अपनियां जेहड़ियां रील न सिंपल फोन कन्ने बनांदे जेह्ड़े अमीर लोग होगे ओह् चीज कैमरे कन्नै बनाई सकदे की के जेह्ड़े मतलब थोह्ड़े गरीब होगे ते ओह् अपने नार्मल अपने शोक पूरे करने गल्ला ओह् अपने नार्मल फोन कन्नै के रील बनांदे न ते पिक्चर बिच एह् डिफ्रेंस होंदा कि पिक्चर जेह्ड़ी कैमरा होंदा कैमरे बिच शैल पिक्चर आई सकदी ते जेह्ड़ा साढ़ा नार्मल फोन नुआढ़े बिच केईं बारी शैल नेईं औंदी पिक्चर ते फ्ही बी अस उसी रक्खी लैेंदे कि ठीक आई जानी ऐ इस फोनै ओह् कैमरे दे फोन दे तरीके कन्ने असेंगी पता चलदा ऐ कि फोन किस तरीके दा और कैमरा किस तरीके दा जेह्ड़ियां साढ़ियां रील ते जेह्ड़ियां साढ़ियां कोई होंदियां ओह् अस नार्मली अस अपने फोन बिच्चा गै अस उसी डाउनलोड करदे ते फोन बिच्चा अस अपनी रील पाई सकदे ते जेह्ड़ी अस रील बनांदे न अस अपने नार्मल फोन कन्नै गै रील बनांदे न ते अपने नार्मल फोन कन्नै गै अस अपने फोटो बगैरा खिच्चदे न ते अस रील घरा बनांदे शैल जेहा गाना तुपदे और आडियो तुप्पदे नुहाड़ी ते शैल जेया जि'यां उन्नै रील बिच जिस तरीके दा मतलब डांस कीते दा होऐ ते अस बी उस तरीके दा डांस करदे ते उस तरीके दी गै अस डांस अपलोड करदे